ओ हाँ सर हम आपसे कल एक कूलर ले गए थे और वह कूलर लगाए आज खराब हो गया आप क्या कैसे दे दिए कौन सी कम्पनी के दे दिए उसमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है जो उसमें उतना पैसा लगा है फिर आज एक दिन ही हुआ है वह तो खराब हो गया है तो फिर आप उसे रिटर्न कैसे कीजिएगा यह बताइए तो आप बिल लेते आएँगे फिर रिटेन तो तो फिर मेरी हमें परेशानी हुई आप सामान तो दे दिए एक दम बेकार सामान निकला मेरा पैसा भी लगा और बेचैनी भी हैं तो अच्छा नहीं लगा तो आप इसको रिटर्न करके दूसरा कोई देना चाहते हैं या उसी को वह तो आज फिर ठीक हुआ फिर कल खराब हो सकता है क्योंकि वह उसपर फिर भरोसा नहीं रहता है न जो वह कल ले गए तो आज खराब हो गया तो आज खराब हो गया है तो फिर यह क्या है कि जो कल वह ले जाएँगे तो वो नहीं होगा ए गलत बात है आप अच्छी सामान रखिए और ग्राहक को अपना बनाइए और अच्छा सामान दीजिए अच्छा क्वालेटी अच्छा कम्पनी दीजिए जो हम लोग को सुविधा हो और हर चीज़ से ही सुविधा मिले कि जो हम ले गए तो कम से कम सामान खरदे चाहे वह दो रुपये का हो या दस हज़ार का हो वह अच्छी होनी चाहिए अच्छी कम्पनी होनी चाहिए जितनी अच्छी कम्पनी होगी उतनी अच्छी चीज़ होगी तो उतना ही आपका नाम होगा तो इसी वजह से हम लोग उसको रिटर्न करवाना चाहते हैं वह खराब हो चुका है तो उसे क्या करें आपके पास रिटर्न लेकर आए हैं इसे आप रख लीजिए ठीक